हमे आरु पाँच आदमी चाहैलए छियै मतलब सुबिधासब कनिटा बताय दियौ अच्छा अच्छे खाना मिलतै आओर नहाबै आरुके कोन व्यवस्था

अच्छा होटल होटलके नाम की छियै

हमरा आरु पाँच आदमी छियै अहाँके कतना रुपैआ लै छियै एहिके बीस हजार हमरा रहतियै तीन महिना रहतियै

किछु कम करू कम वम नहि होतै कनिटा कनिटा केतना कम

तऽ पचपन हजार अहाँ लए लेबै अच्छा अच्छा नाश्तासब की मिलै छै सुबहके की सब मिलैये अच्छा रो रोटीके साथ तरकारीसब कोन मिलै छै एके मिलै छै अच्छा एके मिलै छै कि अलग अलग दिन अलग अलगसब सब्जीसब मिलै छै तरकारीसब मिलै छै हँ कतेक पैसा लेबै अच्छा आओर यहाँ दुपहरके खानामे कोन चीज सब दै छियै अहाँ आबै छऽ सब्जीसबमे कोन कोन प्रकार दै छियै अच्छा सब्जीसब तऽ बढ़िऑं छै लेकिन अहाँ ई अच्छा बिजलीके व्यवस्था केहन छै अहाँके होटलमे कटैआर नहि ने छै बिजली अच्छा आ आओर मतलब घुमैआरुके रस्ता कनिटा जगह तगह छै कि ने अहाँके होटल लग कितना बड़ा छै सेसब तऽ बहुत बढ़िऑं छै तऽ हमराआरू अयबै तऽ मतलब आब रस्ता कनिटा बतहू कोन जगह छै अहाँके ओतऽ